हैल्लो केह् हाल चाल ऐ हैल्लो केह् हाल चाल ऐ महा आम्बी ठीक आं आऊं आक्खा नी महा असें उत जाना तुसी जान हां ते कल जागे ते फ्ही अस पार्के च वी आए ना ओ पार्क खुल्ले दा नी उत्थै बजार हैल्लो

हैल्लो जाकत रौला बड़ा पांदे भाई

हैल्लो हां महा नोवा पार्क खु'ल्ला इक बजार ओह् जानी असी दिक्खने फ्ही हल हां हां ते फ्ही सबेल्ला सबेल्ला अपने इंस्टिटयूट दा उठी आयो फ्ही हां जी आओ हां तुस वी आगी आं कन्नै मैं मम्मी दे सूटे दी लाइनिंग लैनी हां कन्ने लेओगे लाइनिंग ते कन्ने ओह् करी औगे हां पुज्जी तू पुज्जी अच्छा कैप्री मिकी सुंचेया आक्खा दी हां ठीक ठीक ऐ फ्ही तां कल रेडी रवेआं जल्दी गै आई जायां इंस्टिटयूट दा अज्ज गड्डियां सारियां चला दि'यां गड्डियां सारियां चला दियां

सारियां चला दियां ठीक ऐ तां छुड़की गी बाह्र आह्ली चलनी तां चलने आह्ली ऐ इक दो दिने तकर चल ठीक ऐ फ्ही